आङो अमा लानो मोजां मोनो अमाखौ जोङो फिसिनानै फैसाफोर मोनो बिनि थाखाय लानो मोजां मोनो आरो आं ओमफ्राय आङो अमा फिसाफोरखौ न'आव गैया नालाय हाथायनिफ्राय बायनानै लाबोयो आङो हाथायाव बायोबा बे अमा फिसाखौ दुइ हाजार तिन हाजार लायो अमा मोजां फिसा मोजांफोरा चारि हाजार लायो बायनानै न'आव लाफैयो आङो न'आव मोजाङै उन्दैयावनो बेखौ मोजां जोथोन लानांगौ आदार होनांगौ आदारखौ फिसाफ्राव बिदिनो इंखुरफोर रुनानै होयो आरो इंखुरजों आरो गुन्दैजों रुनानै लगायनानै होयो आरो मोजाङै जथ्न लानांगौ मोजाङै नायनांगौ अमाखौ लायोबा एखनबा बेमारबो जायो एखनबा मुलिफोर लानानै होफैनांगौ आरो जोङो सानसेयावनो खननै बा खनथामा होनांगौ उन्दै समाव खनथाम होनांगौ नङाबा खनब्रैबो होनांगौ होमबानो अमाया इसे मोजां जायो अमाया मोजाङैनो देरो बिदिनो मोजाङै नायनांगौ सामफ्रामबो आदारखौ मोजाङै होनांगौ ओमफ्राय जोङो बिदिनो गिदिर गिदिर जालांबा आदाराबो बिदिनो गिदिर देरबानो एसे बारा बारा जालाङो जायो ओमफ्राय सानसेयाव गिदिर देरबा खननै खननै होनांगौ जोङो दा न'आव लानायफोरा बिदिनो मुलिनि बेब'हार गैया जोङो न'आवनो मोजाङै जथ्न खालायनानै लायो आमफ्राय जोङो गिदिर फेदेरोबा देरोबा बिखौनो फाननानै मासेयाव दस हाजार एबा गाहाम पन्द्र' हाजार गाहाम मोनो जों दा मानै माथामखौ लायो माथामसिम लायो माथामसिम लाबा जोङो इसे जेराबो जायो बिदिनो आदारखौ हाया हाया जायो जोङो होनो बे मानै खौनो लायो बांसिनानो माथाम लायोबा बांद्रायो नखराव माथाम लायोबा आदारखौ होख'नो हाया जायो जोङो आदारखौ एखमबा माइरं इंखुरफोरखौ रूना होयो एखमबा जुमाय संनायजों बिदिनो माबाजों गुन्दैजों लगायनानै होनाय जायो बेनो अमाया गावनो हारसिङै मोजाङै जथ्न आदार हैबानो मोजां देरलांखायो एखमबाल' बिदिनो नोङो दुरबलफोरबा मोजाङै नायनानै एबा बिजिफोर माबा मुलिफोर मुलिफोर होनाय जायो खुनु जों न'आव लानायफ्रा भिटामिननि बेबहारफोर गैया बिदिनो फार्म इरिफोरासो माबानि भिटामिनफोर होयो न'आव लानाया भिटामिन होया जों ओरैनो फेदेरो जोङो बिदिनो फेदेरनानै बेफोरजोंनो थाखा मोनो इसे मासेफ्राव गिदिर मोजां अमाबा बोसोर से दोनोबा पनद्र' हाजार दस हाजार मोनो मासेयाव बिखौनो जोङो फिसिनानै जायो आं अमाखौनो लाबाय थायो आंनि बुंनाया एसेनोसै